बाइकिंग अहिड़ी शइ आहे जेका अॼु कल्ह जे नौजवाननि खे ॾाढी पसंदि आहे ॾाढी उहो मूंखे पाण खे मुंहिंजे नन्ढे ॿालिपन खां ई मां बाईक जो शौक़ु रखंदो आहियां मुंहिंजे पीउ वटि बाईक हुई मां हुननि खे चवंदो हुयुमि मूंखे सेखारियो सेखारियो सेखारियो त चवंदा हुआ न अञा नन्ढो आईं वरी मां पाण कोशिश कंदो हुयुसि बाईक खे बाईक ते वेही करे अॻियां पुठियां कंदो हुउसि हलाईंदो हुउसि धीरे धीरे सिखी वियुसि पर हरु घर जी हीअं ई कहानी थींदी आहे लाईसंस ठाहिण खां पहिरीं कोई बि माउ पीउ पंहिंजे ॿार खे बाईक हलाइणु न ॾींदो आहे त जॾहिं मुंहिंजो लाईसंस ठयो मूंखे बाईक मिली त मां घणेई रेस वग़ैरह कयूं ऐं ट्रिप ते बि वियो हुउसि आयोजित बाइकिंग कार्यक्रम ते बि वियो हुउसि हिकु कार्यक्रम उहो जेॾो मुंहिंजे दिलि जे ॾाढो क़रीब आहे मूंखे उन में ॾाढो मज़ो आयो हुन आयोजित कार्यक्रम में असां घटि में घटि पंद्रहं वीह बाईकर्स हुआसीं असां सभेई घणेई जॻहियुनि ते वियासीं पहाड़नि ते वियासीं ऑफ रोडिंग कई हुईसीं ॾाढो मज़ो आयो थींदो आहे इन में कॾहिं कॾहिं कंहिं खे चोट लॻंदी आहे कोई किरी पवंदो आहे ऐं हिन मां असांखे ज़िंदगीअ जो अनुभव बि प्राप्त थींदो जंहिंजे में जीअं असांखे बाईक अगरि कॾहिं बि ईअं कार्यक्रम ते वञिणो पए कॾहिं लंबे ट्रिप ते वञिणो पए त असांखे छा छा ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखणु खपे छा छा शयूं पाण सां खणी वञणु खपनि ईअं इन्हनि में घणेई शयूं ईंदियूं आहिनि पर जेको मोटी मोटी शइ ईंदी आहे जीअं मैडीकल किट थी वई बाईक जो समान थी वियो पंहिंजे लाइ खाइण पीअण जो सामान थी वियो अहिड़ी ॻाल्हियुनि जो असांखे ध्यानु रखणु खपे मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो रहियो असां घणेई जॻहियुनि ते जीअं लेह लद्दाख वियासीं कसौल वियासीं उतां वरी उत्तराखंड पासे वियासीं मनाली हली वियासीं हिमाचल साइड घणेई मतलबु लंबो टूर कयोसीं डाढो मज़ो आयो